हैल्लो नमस्ते निशु निशु निशु मेरा नांऽ निशु ऐ हां हां हां हां'जी हां'जी डोगरी डोगरी गाने गाने ऐं हां हां यूनिफार्म टाइप हां बगैर गलांदै उं'दी मर्जी हां नेईं नेईं उधमपुर आई गे ओ आवाज आवै दी ऐ हैल्लो ओके ठीक ऐ एड्स एड्रेस उधमपुर अदर्श नगर डिवीजन वन सेवेंटी हाउस नंबर बी पं'जी लोक ठीक न बिल्कुल खाने दा बी पूरा प्रोग्राम रक्खी ओड़ो ते कन्नै पैसे किन्ने